ओइ नोंनि गायखेरालाय मा इसि लेथ्रा गायखेर दैब्रांब्रां आंनि साहया मोजाङानो जायाखै दखानाव कास्टमारानो फैला माथो आंनियावलाय होमब्लाबोहाय आंहा बेराद लस जाथारदो साहायानो सेल जाया जाया जाबाय माथो साहायानो गोसोमसो जाथारो नङा नङा आं दै सै बारा होआखै एफा मोजां फुदुंखाथारो आङो हाब मारैथो मोजां होनलायखो नोंलाय गावहानो गायखेरफ्रा खम खम ओंखारो दां ओंखायनो दैब्रांब्रां खालामनानै जखानि सिमा लाबोयो खोमा कास्टमार बुरजा बुरजा ओंखारनायखाय गावहा गायखेरखौ दैखौ बुरजा बुरजा होयोदां होनब्ला हाबाब आं होमब्लालाय अबे माबाखौ नोंखौ नंखाय बुंखो दे आंलाय माथो फुदुंबायानो थायो गोदो खथ' मानसिनि गायखेर लाखिबाय बेबायदियानो जाफेरामोन नोंनि गायखेरा माथो दैब्रांब्रांथारमारसो दे दे लानाङाबालाय लानांला दिनैनिफ्राय लालाबो नांलाबो नोंनि गायखेरखौ दे दोनथ'नोसै दे